एहि सब क्षेत्रमे मैथिली भाषाके प्रयोग बहुत वृहद स्तरपर होइत अछि बहुत लोक कविता लिखैत छथिन महिसी मैथिलीमे हमरा गाँवमे भी बहुत लोक लिखै छथिन बहुत किताब छपल अछि मैथिलीमे बहुत तरहके कविता लेख आदि हम पढ़ने छी सुनने छी एखनधरि हमरा हिसाबसँ बहुतेक किताब हम पढ़ि चुकल छी मैथिलीमे बहुत प्रकारके किताब बहुत तरहके विधाके प्रयोग भऽ रहल अछि साहित्यमे निबन्ध उपन्यास उपन्यास भी बहुत तरहके लिखल गेल अछि एखनधरि

एखनहु धरि कतेक लोक मैथिलीके किताब मँगाबै छथिन ऑनलाइन भी मँगाबै छथिन ऑफलाइन भी मँगाबै छथिन पढ़ै छथिन लिखै छथिन कतेक लोक कविता भी लिखैए मैथिलीमे एकर कोनो ओर छोर नहि छथि बहुत लोक लिखैए